بہار میں کئی بڑی اسپورٹس اکاڈمیاں اور تربتی مراکز ہے جو جوان اور خواہش مند کھلاڑیوں کو کوچنگ فراہم کرتے ہیں انین میں بود اسپوٹس ٹریننگ سینٹر الفاظ اسپورٹس اکاڈمی اور نصیب اسپورٹس اکاڈمی شامل ہیں جو خاص طور پر ٹینس اور کرکٹ جیسے کھیلوں میں تربیت دیتی ہے